नमस्ते बसत बसंत लाल थिर्मेटर से बात कर रहे हैं हमें पिक्चर देखनी है कौन कौनसी मूवी है अच्छा

तो हमें मतलब तीन लोगों को देखना है तीन लोगों को देखना है और मतलब अच्छी मतलब व्यवस्था उव्स्था बढ़िया है न

हाँ हाँ हाँ हमें तीन लोगों को टिकट का पैसा कितना है दो सौ ठीक है मतलब पंखा अंखा यह सब बढ़िया मतलब गर्मी वर्मी हाँ जी

हाँ बहुत अच्छी सिटींग है हाँ ठीक ठीक हम वही चाहते हैं हाँ ठीक हमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है न अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं जब कोई चीज़ अच्छी रहती है तो बुक उक तो हो जानी चाहिए न हाँ ठीक है हम ऐसे हाँ हम हम वही चाहते हैं की हम वैसे ही चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था हो पंखे हो और ए सी हो ताकि हम टिकट का पैसा दे रहें तो फालतू न जाए अच्छे से हम भी देखें पास्ता वास्ता बढ़िया से मिले बैठकर देखें आँखें

बाकि का सर